हेलो जी सर नमस्ते बोले जो इतना दिन से काम कर रहे हैं तो क्या सैलरी उलरी के बारे में कुछ सोचे हैं कि नहीं आगे बढ़ाने के लिए जी जी जी सर यह वो मौक़ा तो इधर ही देना चाहिए आपको ताकि हम मेहनत तो जी जान लगा के कर रहे हैं थोड़ा सा मौक़ा दीजिए इधर भी जी जी जी फिर बोलने का मौक़ा नहीं दीजिएगा सर सैलरी थोड़ा सा देखिएगा कम है तो कैसे हम इतना में मेकअप नहीं ना हो पाएगा कैसे घर चला पाएँगे सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं जी जी जी जी जी जी जी जी सब पर ध्यान दीजिए सर जी जी जी जी ताकि हम भी आगे बढ़ सकें अपना मतलब पूरा कर सकें घर को मेंटेन करने में ताकि हम इतना मेहनत कर सकें या कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो तो ऐसा करने से मतलब अच्छा होगा जी जी इसके बारे में तो सर आप ही राय दीजिएगा और देखिएगा जो कैसे काम कर रही है और नहीं कर रही है जी जी जी जी जी जी जी